मुझे और मेरे परिवार को चार पाँच चेयर की ज़रूरत थी तब हमने सोचा और एक दुकान पर चले गए जहाँ चेयर और फर्नीचर वहाँ मतलब वहाँ पर मिलता है तब जा के हमें कुच चेयर पसंद आए और उन में से बहुत मतलब अच्छा वाला एक चेयर हमने लेने की सोची थी क्योंकि चेयर है तो इश्ट्रॉन्ग नहीं होना तो नहीं होगा तो कैसे होगा तब हमने सोचा और वहाँ से ज़्यादा मतलब पैसे दे के बहुत अच्छे वाला चेयर ले आए और घर पर आ कर हम दो दिन तीन दिन तक उसको व्यवहार करते लग गए और व्यवहार करने के बाद वो क्या हुआ उसका एक मतलब हमारे परिवार में एक बैठे थे और उसका जो पैर है जो चेयर का पैर है वो मतलब टूट गया अपने आप ही टूट गया तो हमको बहुत दुख हुआ कि ये कैसे हो सकता है और वो फर्नीचर वालों को हमने बुलाए और इसे दिखाए ओर वो हमसे माफ़ी मांगे और वो ठीक कर अभी गए ही थे और मतलब गए हैं तो हमारा मन बहुत ख़राब हुआ तो अभी हम उस चार को ज़्यादा व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि वो टूट जा रहा है ना तो हमारा भी पैर फिर वो टूटेगा तो इसी लिए उसको हम ज़्यादा व्यवहार नहीं करते हैं और ये हमारा ख़राब पड़ा था हमें बहुत दुख हुआ